جی ہاں سفر کے دوران کلچر فرق محسوس ہوتا ہے ایک عام بات ہے خاص کر کے جب آپ کسی ایسے ملک یا شہر کا سفر کرتے ہیں جہاں کی زبان ریتی رواج کھانے کا طریقہ یا لوگوں کے روایت آپ کے اپنے کلچر سے بہت مختلف ہو میری مثال ہے اگر میں جاپان گیا ہوتا تو وہاں کا بہت زیادہ خاموس رہنا ہر چھوٹی بات پر جھک کر سلام کرنا اور کھانے کے وقت اسپیسفک اطق کو فالو کرنا میرے لیے پہلے پہلے کافی عجب ہوتا مجھے وہاں کا ہر کام میں ڈسپلن اور ٹائم کی پابندی دیکھ کر تھوڑا پریشر محسوس ہوتا